पहली बार तो मैं बनाया था मैंने खट्टी छाछ से कड्डी बनाते हैं इधर राजस्थान में पहले कड्डी बनाई थी मैंने सबसे पहले इधर वो मेरे मेरी माँ मेरी मम्मी ने मेर को सिखाया था जो थे मेरी माता श्री उन्होंने मेरे को सिखाया कि कड्डी कैसे बनाते हैं हमारे घर मे कड्डी एक हमेशा वो कड्डी बहुत खाते थे एंड मुझे कड्डी यू भी बहुत पसंद है पहली बार कड्डी मैंने बनाई थी तो म्हारे उधर गाँव मे जो हमारा मकान है हमारा घर था उसमें बनाई थी छाछ ले ली छाछ ले के उसमें हरी मिर्च काट के टमाटर अन धनिया अन मिर्च अन प्याज अन सब डाल के बनाई जो उससे और बढ़िया बनी कड्डी पहली बार मैंने कड्डी बनाई थी